हमरा घरेलू खाना बनबैके बहुत सौख रहै बहुत अच्छा हम खाना बनबै रहिए गाम बहुत अच्छा हम खाना पूरा जतना किचनके खाना होइ छिकै सबचीज हम बनबै रहिए हमरा परिवारके बहुत पसन्द पड़ै रहै ओ खानाके तऽ हम किछु सोचलिए रहै कि जे खाना बनाके अपना किछु सेल भी करि सकै छिए छोटा मोटा दोकान करि सकै छिए जे कहीँ हमरा दुइ बच्चाके दुइ रुपैआके आमदनी अएतै जे हमरा बच्चाके किछु लाभ हो जएतै किछु आगाँ हम बढ़ि सकै छिए लेकिन हमर सोच हमर घरवलासभ बोललखिन कि जे नहि हमर मतलब अपना आओर लेडिज लोक बाहर कोइ काम नहि करि सकै छै नहि ई काम होतै आब तऽ सबतरि देखै छिए बजारमे गाड़ी घोड़ा सबचीज औरत भी चलबै छिकै होटल भी चला रहलै हँ औरत सबचीज करि रहलै हँ कमै रहलनि औरत लेकिन हमरा बहुत सौख रहै कि जे अपना घरेलू काममे कोइ चीज किचनके खाना बनैके कोइ चीज होइ गेलै चाइ होइ गेलै या ओ रोल होइ गेलै या कि कहै छिकै चाट भी होइ गेलै किछु भी होइ गेलै तऽ हम बनैके बेचि भी सकै छिए लिट्टी समोसा होइ गेलै बेचि भी सकै रहिए किछु रुपैआ दुइ रुपैआ हम कमै सकै रहिए लेकिन हमर घरके लोक नहि कोइ करै देलकै कि नहि महिला लोक कहीँ बाहर काम नहि करि सकै छिकै लेकिन दुनिया ई भारतमे देखि लिए तऽ सारे लोक करि रहलै औरत लोक गाड़ी भी चलै रहलै ट्रेन भी चलै रहलै हँ सबचीज होटलमे बनैके बेचि रहलै हँ चाइ भी बेचि रहलै हँ सबचीज करि लै लेकिन हमरो सौख रहै किछु करैके जकि हम भी किछु करि सकै रहिए रहै लेकिन हमर परिवार नहि कहलखिन करैले लेकिन किछु सोचै रहिए रहै हम जतना भी खाना बनबै छिए किचनके अपना परिवारके बहुत अच्छा लागै छै जइसे भै गेलै सबजी भै गेलै किचन भै गेलै बर्गर चाउमीन लिट्टी समोसा किछु भी बनबैके हमरा सबचीज बनबैके लिए हम जानै रहिए सबचीज ईसब सोचलिए रहै कि जे हम बनैके सेल करि सकै रहिए रहै लेकिन हमर परिवार नहि देलखिन करैले नहि दै छथिन करैले जेकि मतलब लेडिज लोक नहि आगाँ मतलब बाहर काम करि सकै छिकै नहि करबै नहि करब होतै नहि कि कहै छिकै बाहर जाएके छिकै से अपना दुइए रुपैआ चारि रुपैआ होतै जे अपना घरमे खएबो अपन रहबो लेकिन बाहरमे देखि लिए तऽ बेगूसराय होइ गेलै या बलिया होइ गेलै कहीँ भी बाहरमे शहर भै गेलै बरौनी कहीँ भी देखिए होटलमे लेडिज लोक बनैके सबचीज बेचै छै चाइ बेचै छै लिट्टी समोसा जतना भी होइ छिकै सबचीज बेचि रहलै हँ सेल करि रहलै हँ अपना परिवारके दुइ रुपैआ बाल बच्चाके लिए आगाँ बढ़ै रहलै पोसि रहलै सबचीज करि रहलै हँ बेचि रहलै हँ लेकिन